हँ हेलो हँ आओर आओर आओर कि दिक्कत अच्छा ठीक छै भइआ कनि हम जे छै से हुनकासे बतिआ लै छी आओर फेर अहाँ जे अहाँकेँ हम कहि दै छी नहि हेतै ने तऽ हम दोसर कैमरामैन भेजबै आओर कि करबै हँ ई तऽ छै ठीक

हँ ठीक छै तऽ कैमरामैनके तऽ छै जे से हम ओकरा कहि दै छिए फोन कऽ कऽ नहि तऽ हम दोसरोके हैए देखै छिए ओहि अगल बगलमे आओर से ओकरा भऽ गेल हेतै काज खतम ओकरा लगमे भेजि रहल छी बुझलिए ने हम ओकरा जे छै से गप कऽ के जे छै से अहाँकेँ हम भेजि रहल छी हँ अच्छा ठीक छै तऽ हैए हम ओकरासे जे छै ने से बतिआके अहाँकेँ जे छै से हम कहै छी ओ नहि होइ यऽ तऽ हम दोसर कैमरामैनके भेजि दै छिए अगर ओ बेसी लापरवाही करैए तऽ हुँ अच्छा अच्छा तऽ ठीक छै तऽ हम सुबह हँ तऽ ठीक छै तऽ ओकरा देखि लिऔ एकबेर कनि जँ गप मानि जाइ यऽ तऽ ठीक छै नहि तऽ हम एगो आओर ऑपरेटरके भेजि देबै दोसरके जे अहाँके काजके बढ़िआँसे प्रोसेडिन्ग कऽ दै बढ़िआँसे अहाँके शूट करै अहाँके ठीक छै ठीक छै हँ ठीक छै